जीअं त मूंखे पनीर बटर मसाला न ईंदो हुओ ॿार होटलुनि जी खाई ईंदा हुआ अची चवंदा हुआ त ममी असांखे पनीर बटर मसाला ठाहे ॾे मां मोबाइल मां यूट्यूब ते ॾिठो त पनीर बटर मसाला कीअं ठाहींदा आहिनि उहा मां रेसिपी कढी उन तरीके सां मां पनीर बटर मसाला ठाहियो उनमें मसाला कीअं पवंदा आहिनि सभु ओहिड़े नमूने कई भाॼी ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सॾु कयो त अचो ॿारनि खे चयो त रोटी खाओ अची उहो रोटी खाइण वक़्ति चयायूं त ममी इहा भाॼी ॾाढी सुठी ठही आहे ऐं मुंहिंजी भाॼीअ जी तारीफ़ करण लॻा ऐं इहो ज़िदगीअ जो मुंहिंजो पहिरों हुओ त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी